भुरगें खेळटना भुरगें अभ्यास करतना भुरगें आमचे बराबर भोंवतना हे कोंकणीचो उच्चार येता

चवथी कडेन सगळें तयार करतना एकमेकाक आपोवन एकमेकाचे मद्दतीन एकमेकाक सांगून उलोवन करून सगळी तयारी करून घेतात कितें हाडपाचें आसल्यार बाय चल गो तें घेवन यो बाय मातशे बेगीन हाड अशे करून आमी तेंचे कडेन परत परत उच्चार करीत रावतात आनी ते आमचे खातीर ती बेगीन बेगीन घेवन येतात अभ्यास बसया म्हणल्यार बीन यो गो आमी अभ्यास करया अशेंय बी आमी तेंका सागोन आपोवन हाडटात शिगम्याक गाणी बीन म्हणटात तशीं सगळीं एकठांय जावन बरी आमी फुगडी बी घालतात सगळीं एकठांय जावन सगळीं खंयीय कामाक वता तेन्ना सगळीं एकमेकाक यो गो बेगीन या गो आमी वचया वेळ जालो अशें करून एकमेकाक आपोवन फाटी फुडें फाटी फुडें एकमेकाचे सांगेन धांवतात अशे तरेन आमी कोंकणी भाशेचे उच्चार करीत रावतात